राजस्थान में इतनी नदियाँ तो होती नहीं है पर जोधपुर ज़िले में को बो झील भी है तथा सिरपुरा डैम लेक बाल समन लेक भी बना हुआ है हमारे जितना भी पानी की सप्लाई वगैरह आती है वह कायलाना झील से आती है और हम सिरपुरा डैम घूमने घूमने का स्थल भी बना रखा है हम हमारे जो पानी आता है काइलाने से वह स्वच्छ आता है और हम उससे संतुष्ट है और पानी के अनुसार